हँ पौधा जे रोपलहुॅं से आब पुछऽ पड़ैया जे केना रोपि तऽ देलियै आब कीड़ा जे लागि जाइ छै से ओकर उपलब्ध तब केना करबै की करबै नहि करबै तऽफेर सोचलहुॅं जे जाइ छी हुनका से पूछय लए पापा से पूछय लए जाइ छियैनि जे गाछ जे रोपलियै पप्पा यौ खीरे रोपलियै झिगनीये रोपलियै एखन आमे गाछ के रोपि देलियै हन एकटा वा जामुने के गाछ रोपि देलियै लतामे के गाछ रोपि देलियै अनारे गाछ रोपि देलियै एहिमे कीड़ा बहुत लगै छै पप्पा पप्पा देखाय देलखिन दवाइ जे ई दवाइ नहि ई दवाइ दियौ तकर बाद अहाँके पौधा स्वस्थ्य मे रहत बढ़िऑं रहत कीड़ा के दवाइ दियौ तब जाइ छी आनै छी दवाइ दै छी ओकरा मेहनत करै छी करैत रहै छी मेहनत तऽ बड सुन्दर करै छी आ मेहनत केलाके बादमे आब जेहन स्वास्थ्य मिलय पौधाके सब रङ्गके तऽ फल लगेने छी हम सब रङ्गके फल लगेने छी फूलो लगयने छी तुलसी लगयने छी अनारके गाछ रोपने छी नारिअरके गाछ रोपने छी ई सब तऽ रोपने छी बड़ बढ़िऑं बड़ सुन्दर मगर मेहनत बहुत होइया टाइम समय बहुत लागैया टाइम समय एहिके दुआरे लागैया जे कीड़ा जे भए गेल हन ओ सब गाछके एकदम शुरू कऽ दैया उपरोमे बैठ जाइ छै उपरोमे बैठ गेल निचाँमे कऽ दवाइ से आनि कऽ देलहुॅं हन तकर बाद नारिअरमे जे गिर पड़ै छलैया फल नारिअरके फल खसि पड़ै छलए तकर बाद फेर दवाइ देलहुॅं हन किन कऽ तकर बाद आब से नारिअरके फल बहुत सुन्दर निकलल हँ आ अनारोमे बड़ सुन्दर रोपलौ हन